انٹر نیشنل سفر یا دوسرے سفر کے دوران میں تو یہ کہوں گا کہ میں اپنا سفر کا تجربہ بتاتا ہوں کہ مکے کے سفر کے دوران سعودی عرب کے سفر کے دوران مجھے کچھ مواصلاتی رکاوٹوں کا سامنا محسوس ہوا یعنی میں عربی پوری طور سے بول نہیں سکتا اور وہاں عربی بولی جاتی ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے مجھ کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عربی بولنا پڑا کچھ باتیں میں نے اشاروں میں کی اس طرح ہم لوگ کا اپنا کمیونکیشن ہو جاتا تھا اور اس طرح میں نے اپنے کو اس چیز کو سمجھ کر کرنے کی کوشش کی لیکن یہ محسوس ہوا مجھے کہ آدمی کو اگر کہیں سفر کرنا ہے تو اس ایریے کے زبان کے بارے میں تھوڑا سی اسٹڈی معلومات پہلے سے کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک اتفاق ہے وہاں عربی ہے میں اگر سمجھ لو کہیں جاتا ہوں جرمنی تو وہاں پر سفر بہت امپارٹنٹ ہو جاتا ہے اب میں اگر اس چیز کا سامنا کرنے کے بعد سے بولوں کہ مجھ کو زبان نہیں آتی تو وہ سفر میں ہی انہوں نے یہ سمجھ کے چلو کہ وہ ناکام ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ اس چیز کو سفر سے پہلے تھوڑی سی چیز وہاں کی علاقائی طور سے جانکاری کے طور پہ زبان تھوڑا سا معلومات وہاں کی لے لینا چاہیے تاکہ وہ سفر کامیاب ہو بات چیت کامیاب ہو اور وہ اچھے پہلو سے اس چیز کو وقت گزارنے کا ایک آدمی کو موقع ملے اور اس کا فائدہ اس کا اٹھا لے